आं ना हमनायखौ इनट्रे एसे मोजां मोनो थेवबो आङो बिदि दै एरियाव आं एसेबाबो गिनाय फैयो आरो दैफ्राव ओंखारनो मानो बे ना एरि हमनायखौलाय आं मोजां मोनो बिराद मोजां मोनो ना गुरनोबो आं मोजां मोनो ओमफ्राय नाथायबा आङो समाव दै देरनाय एरिनाय समाव आं गिनाय फैयो बेनो आरो ना गुरनाय समाव आं ना मोनबा जोबोद मोजां मोनो गोसोआ गुरबाय थानो लुबैयो बिदिनो खनले खनले साम' खांख्राय गासैखौबो खनजोबनो लुबैयो ना सारनाय एरिनाय बेबादिखौ आं मोजां मोनो आरो समाव आरो ना गुरनांगौनि थाखाय जेखाइ खबाइ मुसारि एरि बिफोरखौ अनसुंथाइ आरो नांगौ समाव बाहायनो मोनाबा ओरैनो थास्लायस्लाय गुरनांगौ जानानै फैयो ओरै ना गुरनानै स्कुल फिसाफोरखौ लेखा फोरोंनाय ना गुरै गुरै गाननाय जोमनाय गाननाय फाननाय फाननांगौ जानानै फैयो बेफोरनो जों जों गैयिफोरनि थाखाय एसेबाबो अनसुंथाइ हरजानो लुबैयो जोङो सरखारनिफ्राय बेनो आरो ना गुरनानै गोबां बर' बिमाफ्राबो खस्थ' खालामनानै ना फानै फानै जाहोनानै दङ थाव संख्रै बानलु खरस बायनाय बेफोरनो जों बर' फोरनि थाखाय गोबां खस्थ'जों सोलिनांगौ जायो जोंनि बर'फ्रा ना गुरनायखौ आं मोजां मोनो बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ